हँ कोन चीज अच्छा तऽ केतना आदमी छियै केतना बढ़िऑंमे अच्छे तऽ ठीक छै हँ दोकानमे सबचीजके सुबिधा छै ओहिमे कोइ बात नहि छै जे चाहबै मिलेगा मसाज केलिये अपने फेस अथी करबै सबकिछु छै

मतलब उपलब्ध छै कितना आदमी आँइ दाढ़ी बनबैके आइ चैलि आउ दोकान आब ई अएहिलए खुलि गेल छै दोकान आ खुलैयेबला आब आबऽ अबियै हम्मे बस यौ कका ठाकुरजी अयलियै खोलि रहलियैया

के

चारि पाँचगो आदमी अच्छे कोइ बात नहि छै स्टाफ छै तिनगो चारिगो तऽ कोइ अइसन दिक्कत नहि छै तबतक आ काम तू छऽ कहऽ ने हाँ शुद्दु चूलो काटै छियै बालो उपर काटै छियै दाढ़ी बनबै छियै अइसन कोइ दिक्कत नहि छै अच्छासे फेसवाश करै छियै हेँ एहिजा हरचीजके सुबिधा छै एहिठाम कोइ दिक्कतबाली बात नहि होतै

रुपा अयलाके बादे ने तब हिसाबकऽ रुपा छै देल काममे दाम होइछै इहाँ जैसन काम करबै ओइसन